ہلو میڈم گڈ مور گڈ ایوننگ میڈم یہ یہ راقیہ میڈم بات کر رہی ہیں جی جی جی میڈم یہ میں اپنا جو پرس ہے میں وہاں پہ کالج میں ہی بھول گیا ہوں وہاں پہ میں کینٹین کے طرف میں جو ہے نا وہاں پر گیا تھا تو وہاں پہ میں میرا پرس بھول گیا ہوں جس میں میرا ہال ٹکٹ وغیرہ بھی تھا ہاں جی ہاں جی ہاں پیسے وغیرہ بھی تھے اس میں لیکن پیسے تو خیر کوئی بات نہیں لیکن اس کے اندر ہال ٹکٹ بھی تھا میرا ہال ٹکٹ تھا اور جو ہے میرا پین کارڈ بھی تھا اور آدھار کارڈ بھی تھا اس میں جی ہاں جی ہاں ٹائمنگ یاد ہے جب ٹو او کلاک یا ٹو تھرٹی کچھ ہو رہے تھے جی جی جی جی ہاں چاکلیٹی کلر کا تھا جی جی جی جی

جی جی

جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی جی ہاں

جی ہاں جی ہاں جی جی جی نہیں میڈم میرا یہی نمبر ہے میڈم میرا جی یہ کل کل میں کتنے بجے تک آپ کو پھر کال کروں یا پھر میں ڈائریکٹ آ جاؤں کالج کو جی جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے میڈم تھینک یو میڈم جی تھینک یو نہیں نہیں بس یہی پوچھنے کا تھا جی جی جی تھینک یو میڈم جی جی جی اچھا جی بالکل جی اچھا میم تھینک یو